आं संनाय खावनायखौ मोजां मोनो जोंना बिदिनो आं सङो बिदिनो जोंना हौवाफ्राबो हौवायाबो मालाबा मालाबा सङो आं बांसिनानो आं संनाय जायो आरो बिदिनो आङो न'नि खामानि मावो बिदिनो संनाय खावनाय न'आव जा खामानि दङ आं बेखौ बिदिनो फुंनिफ्रायनो सिखारनानै मावो आरो मैगं थाइगं सायनाय जगार खालामनाय संनाय बिदिनो ओंख्रि जहल संनाय फाजा फुजा संनाय सङो आं ओंख्रि जहल संनानै फाजा फुजा संनाय मानाय मोजां मोनो बिदिनो सङो आङो मोजां मोनो आङो ओंख्रि जहल मोनसे संनानै फाजा फुजा फोरखौ मोननै मोनथामसो संनाय मोजां मोनो आङो फाजा फुजा मोननै मोनथाम थायोबा बांसिन मोजां मोनो आरो बिदिनो जानायावबो ओंख्रि जहल थानानै फाजा मोननै मोनथाम थायोब्ला खहाबसिनो नालाय जानायाव बेखायनो मोजां मोनो फाजा फुजा मोननै मोनथाम थायोबा बिदिनो हौवाफ्राबो जोंना संखायो मालाबा मालाबा सङो बिदिनो आं बांसिन संनाय जायो आरो हिनजावा हौवायाथ' खामानियाव थाङो नालाय बेखायनो खामानि गैयाबा न'आव थाबा संनाय जायो हौवायाबो मालाबा मालाबा ओमफ्राय बांसिनानो आं संनाय जायो आरो आरो बिदिनो ओंख्रि अबेबा ओंख्रिया नारजिफोरा गोबाव लायो अनद्ला ओंख्रिफोर सबाय ओंख्रिफोर बिदिनो बिसोरो इसे गोबाव गोबाव टाइम आरो ओंखायनो नारजियानो बांसिन गोबावथार लानाय जायो आरो टाइमा साम' सबायफ्रा बांसिन गोबाव लायो टाइमा आङो मोजां मोनो गोबाव टाइमबाबो ओंख्रिया गोथाव नालाय जानो आं ओंखायनो बेखौ मोजां मोनो आं बिदिनो संनायाथ' संजोबो गासैबो ओंख्रिफोरखौनो आङो संनाय जायो आरो ओंख्रि ओंखामफोरखौ संजोबनाय जायो बेनो